हमरा सब के गाँव मे गाड़ी बस कऽ बहुत दिक्कत भऽ रहल अछि हमरा सब के अखनो कतौ जायमे बहुत दिक्कत होइया पैदले जाय पड़ैया टेम्पू आरके सुविधा नहि यऽ नहि बस अबैया नहि टेम्पू अबैया कतौ जाइ छी तऽ पैदले जाय पड़ैया बहुत बहुत दूर पैदले जाय पड़ैया आओर ओहिके लिए बहुत दिक्कत होइया जाय अबैमे किछो के सुविधा नहि यऽ गाड़ी बस के नहि गाड़ीके नहि टेम्पू के नहि बस के कुछ के नहि सुविधा अछि जाय अबै मे बहुत दिक्कत होइया कते कते दूर हमसब पैदले जाइ छी कतौ दूरस रहै छै तऽ ओतऽ नहिये जाय पबै छी बहुत बहुत दिन भऽ जाइया एक एक साल भऽ जाइया लेकिन नहि जाय पबै छी किया तऽ बहुत दूर छै ताहिके दुआरे से नहि जाइ छी एहि सब के बहुत दिक्कत अछि हमरा सब के जाय आबै मे बहुत दिक्कत होइ यऽ कतौ नहि जाइ छी जाय के रहैया पैदल जाइ छी जायत जायत साँझ भऽ जाइया अबैत अबैत राति भऽ जाइया बहुते दिक्कत बहुते दिक्कत